जि'यां कि में तुसेंगी दस्सां की साढ़े जेह्ड़े पंज साढ़े पड़ोसी जेह्ड़े न उं'दे नांऽ जेह्ड़े साढ़े फेवरेट न इक्क मोहन सिंह होइयै दूऐ कमल दास त्रीए जेह्ड़े न बाबू राम होई गे चौथे जेह्ड़े गोविंद होई गे होर पञमें जेह्ड़े न ओह् शंकर दास होर होई गे इं'दे जेह्ड़े साढ़े कुदै बी किश बी मुसीबत होंदी ते साढ़े नै साढ़ी बड़ी मदद करदे साढ़ी हर मुसीबत कन्नै खड़े रौंह्दे न एह् साढ़े बड़े जेह्ड़े फेवरेट पर्सन जेह्ड़े साढ़े पंज जेह्ड़े उं'दे नांऽ जेह्ड़े बोल्ले न